कहियो केकरो सीखेने नहि छी माँ काकी से अपने सीखने छी आर कढ़ाई बुनाई जते छलै पहिले अपने हाथे जेना की कटिंग छै ब्लाउज उलाउज सब कुछ अपने हाथे लोग करै छलय हमरा सबके जमाना मे आब अखन जे छै एहि टाइममे तऽ सब चीज मशीन से होइ छै आराम आराम से सब किछु भऽ जाइ छै आर पर्दा टेबुल क्लॉथ ब्लाउज इसब किछु पहिने हाथे से लोग बनाके पहिर लै छलय अपने पर्दा जतेक छै धागा वला कढ़ाई बुनाई इसब हमसब बनबै अपना हमरा सबके टाइम मे शादी से पहले सब किछु बनबै छलय सजावट ले फूल ऊल कढ़ाई बुनाई टेबुल क्लॉथ पर्दा इसब जते समान छै बिछौना परके चादर टेबुल के सब चीज आराम आराम से आब जे छै साड़ी के कोर मोरनाइ अपने हाथे मारलहुॅं फ़ॉल सब अपने हाथे लगा लेलहुॅं आब तऽ फ़ॉल तऽ अपने लगाबै छी आओर सब चीज तऽ मशीने भ गेलै मशीन सॅं जल्दी भऽ जाइ छै सब काज